जीअं पाण नंढनि ॿारनि जी सुरक्षा लाइ हुननि जा हंधि कपिड़ा चढियूं डिटॉल जे पाणी में कढी करे वरी उस में विझंदा आहियूं ताक़ी हुननि जे मां जो किटाणू हुजनि उहे ख़तम थी वञनि हुनन जा जो बासण हूंदा आहिनि खीर जा फीडर हूंदा आहिनि हू टहिकियलु पाणीअ में विझी हुननि जी रक्षा लाइ ॼाइल ॿारनि जे इहे स्वास्थय लाइ पाण इहो सभु कंदा आहियूं